आथिखालाव आं मोजां मोननाय सिजौआरि फोरोंगिरिया जाहैबाय जिशु ख्रिष्ट' आं बेखौहाय उन्दै समनिफ्रायनो मिन्थिनो मोन्दों जेब्ला आं उन्दै समावहाय आं सान्दे स्कुल हाबजेनदोंमोन अब्लानिफ्रायनो आं जिशु ख्रिष्टनि सोमोन्दै मिथिनो मोन्दों बिथाङा गिबियावहाय बियो मानसि महरै मोसौ गलियावहाय जोनोम जादोंमोन बेनि उनाव बियो गोबां सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावदों जायनि सोमोन्दै आं जेब्ला सान्दे स्कुलावहाय हाबनाय समावहाय मोन्थिनो मोन्दों बेखायनो आं बिथांखौ सिजौआरि फोरोंगिरि होननानैहाय मिन्थिनो मिन्थिनो मोनबोदों जाय खामानिखौ बियो सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावनानैहाय जोंनि गेजेराव बियो देखायलांदोमोन जेरै थैनायखौबो फोथांदों आरो खानाफोरखौ नुहोदों थाबायनो रोङिफोरखौ थाबायहोदों आरो गानो रोङि बेमारफोरखौ सोखादों बेनि सोमोन्दैहाय आं मोन्थिनो मोन्दोंमोन आरो जेब्ला उन्दै समावहाय गिर्जायाव थांनानैहाय सिबिनो खुलुमनो जेब्ला थाङो अब्ला बिनि बागै गोबां मिन्थिनो मोन्दोंमोन बिथाङा गोबां मोजां खामानिखौ मावलांदोंमोन आरो बियो जों सुबुं माहारिखौ बिराद अनो आरो बिनि अननायनि दारैनो जोङो गोबां बेबायदिनो जों मोननांगौ बान्थाखौबो जों मोनालासिनो बेयो गावनो जोंनि लागै कालबारि क्रुसावहाय बियो थैदोंमोन आरो बियो सानथामजोंहाय सिखारफिन्दों दा बिनि बागैनो आं गोबां बिनि जिउ जारिमिनखौ मोन्थिनो मोनबाय आरो बियो जोंखौ जेब्लायबो नेफ्लायो आरो जेब्लायबो बेयो जोंनि बिनायखौ खोनासङो आरो जोंखौ बियो जेब्लायबो अनो बेखायनो आं बेखौनो सिजौआरि फोरोंगिरि होननानैहाय मोन्थिनो मोन्दों आरो बिथाङा जों साफ्रोमखौबो अनोखाय बियो जोंनि लागैनो बे कालबारि क्रुसावहाय फारिसायफोरजोंहाय फान्दायनानै बियो सिथार जादोंमोन आरो फबजादोंमोन नाथाय बियो सानथामनि उनावहाय सिखारफिन्दों आरो बियो गोबांथार सोमोनांथाव खामानिफोरखौहाय मावदों बेखायनो आं बेखौ सिजौआरि फोरोंगिरि होननानैहाय मोन्थिनो मोन्दों